जी मैडम बताईए मैं अभी एपॉईंट हुआ हूं आपके स्कूल में एज़ अ पीऑन मां हा मां एज़ अ पीऑन तव्हांजे स्कूल में अपॉईंट थियो आहियां त मूंखे तव्हां ॿुधाईंदा की मां छा कमु क कयां और मुंहिजी छा ज़िम्मेदारियूं आहिनि

हूं अच्छा स्कूल में जीअं टीचर्स अचनि त उन्हनि जो अटैंडंस वगै़रह या ॿारनि जी एंट्री ते अच्छा जीअं जीअं छा छा हूंदो ॿुधायो

हूं अच्छा ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे मूंखे मूंखे घणे लॻे सुबूह जो अचिणो हुंदो सतें बजे ऐं घणे बजे मुंहिंजी ड्यूटी खतमु थींदी अच्छा ठीकु आहे मां ठीकु आहे मैडम मां सुबूह सतें लॻे अची वेंदुसि हा